औ केसयाबा मा केस माबादिमोन बेबा

प्रसेस औ प्रसेसाथ जों बेखौ मानि माखासे केसनि फाइल खालामग्रोनांगोन बे केसखौ फाइल खालामखांनायनि उनाव जोङो बेखौ कर्टआव साबमिट होनांगोन गभमेन्ट ओ कर्टआव साबमिट होखांनायनि उनाव नोंनाव मोनसे नटिफिकेसन ओंखारगोन आरोखि बे नटिफिकेसन ओंखारनाय मथे नोङो बेखौ जेला डेट जायो नोंनि अब्ला नों बेखौ थांनांगोन आरोखि थांदो ओमफ्राय कर्टआव औ औ आंखौ लोगो हमदो बेनिफ्राय आङो नोंखौ लाना थांसै बेनिफ्राय आङो मेजिस्ट्रेटजों रायलायनानै बे केसआ माब्रै सल्भ खालामजायो बेखौ आं खोन्थानानै होनसै औ नों औ कारआ जायनि नामाव दंमोन औ कारआ नोंनि नामाव ना सोरनिबा नामावमोन नामा अ' नोंनियावनोबाथ' मोजाङानो ओमपाय बेलेगनिबा एसे उसुबिदा जायो केसआ दा बेनि थाखायनो औ औ गासैखौबो लाखाजोबदो बेनि उनाव औ जेब्लानाखि नोंखौ कल खालामोना नोंनाव मोनसे मेसेज फैयो नङा होमबा नोंनाव मोनसे अर्डार माबा इसु जागोन लेखा इसु जागोन बेखौ बेजों लोगोसे नोंनि जा मा मा दङ बेखौ लानानै नोङो थांफाबानो जाबाय औऔ औ

औ जाबायना दे दे औ दे